हम भदोही मार्केट में गए थे एक दस रुपये का पेन ख़रीदे जो कि घर पर गए जब लिखने लगे तो वो पेन सही नहीं चल रहा था क्योंकि उसका स्याही कुछ ज़्यादा ही गिर रही था पतला मोटा चलने के नाते हेंड राइटिंग सही नहीं बैठ रही थी इसी लिए पेन अच्छी नहीं लगी